हँ अहाँके दोकानमे साइकिल बहुत निक यऽ एगो साइकिल एगो किनऽ के यऽ हमरा अपना बच्चा के लेल कतेक मे देबै हँ हमरा लेबऽ के अछि हँ पहिने हमरा अहाँ

हँ हँ से हमरा बच्चा के लेल लेबऽ के अछि हम आबै छी साइकिल लेब हूँ आबि रहलहुँ हँ अच्छे हम आएब हँ

हँ कहलहुँ कि आबि रहलहुॅं हँ हँ हँ हँ हँ हँ अच्छे हँ अच्छा हँ

हम दुगो साइकिल लेब हमरा दुगो साइकिल लेबऽ के अछि अहाँ कते सस्ता मे देबै हमरा तीन हजारमे लेबऽ के अछि तीन हजार मे अहाँ देब कहिया देबै बनाक कहिया देब अच्छे हम एडवान्स पैसा दिअ पड़त तऽ ठीक छै तऽ राखै छी अच्छा ठीक छै राखै छी